जय झूलेलाल अच्छा बी कॉम तव्हां कई आहे अच्छा कहिड़े विषय में कई अथव कहिड़े सब्जेक्ट में कई अथव अकाऊंट्स में कई अथव अच्छा अच्छा बराबरि अच्छा अच्छा उते तव्हां जा टाइमिंग्स छा हुआ उन कम्पनी में रिलाएंस में नवें जो सुबूह जो वेंदा हुआ ऐं घणे लॻे ईंदा हुआ वापसि छुटी छहें बजे ऐं तव्हां खे पघारु घणी मिलंदी हुई उते अच्छा हाणे ॾिसो तव्हां जेकॾहिं मंझंदि जो नौकरी चाहियो था त उहो तव्हां जी अधु ॾींहं जी नौकरी थींदी न पोइ त समिझो त पघार बि पोइ उन हिसाब सां मतिलबु तव्हां जी घटिजंदव ऐं एक्स्पिरियंस घणा घणो टाईम तव्हां रिलायंस में कई त उते छा कमु कंदा हुआ अच्छा ऐं टैली ईंदो अथव तव्हां खे टैली कोर्स अकाऊंट जो ईंदो अथव हा छो जो असांजे हिते छा आहे न की अकाऊंट्स अकाऊंटंट खे टैली अचणु तमामु ज़रूरी आहे छो जो असांजो सॼो जेको थींदो आहे वहिंवारु उहो टैली में सॼो थींदो आहे त जेका लेटेस्ट जेको टैली जो कोर्स आहे उहो तव्हांजो कयल आहे उहो जेको नओं वर्जन आहे उहो तव्हां जो कयल आहे पघारु असां तव्हां खे पंज छह हज़ार खां वधीक न ॾींदासीं त आहियो रेडी अचण लाइ उन में ईअं अथव के समिझो तव्हां हिक लॻे तव्हां जी ड्यूटी चालू थींदी ऐं शाम जो छहें लॻे तव्हां खे छुटी मिली वेंदी ठीकु आहे ऐं छहें छहें ॾींहं तव्हां खे कलाक अॻु छुटी मिली वेंदी छंछरु असांजो हाफ़ डे हलंदो आहे त उन हिसाब सां तव्हां खे कलाक अॻु छुटी मिलंदी ऐं बाक़ी ॾींहं तव्हां खे समिझो न रोजु तव्हां खे कम से कम पंहिंजा पंज कलाक ॾियणा पवंदा ऐं छंछरु ॾींहुं तव्हां खे चार कलाक ॾियणा पवंदा जॉब जे लाइ कमु अकाऊंटंट जो ई हूंदव तव्हां खे जेको जीअं समिझो महिनो पूरो थींदो आहे त तव्हां खे एक्स जेतिरा बि इम्पलॉईस आहिनि उन्हनि जा चेक कढिणा बराबरि ऐं है न जेतिरियूं जेको बि कैश जो लेन देन थिए थी उन्हनि सभिनी जी तव्हां खे टैली में एंट्रियूं करिणियूं आहिनि ऐं लास्ट में प्रिंट कढी करे उन्हनि जी ऑडि ऑडिट थींदी अथव उन असांजे अकाऊंट जी त उन जी ऑडिट बि तव्हां खे सी ए खां कराइणी आहे त तव्हां इहो सभु तव्हां खे ईंदो आहे तव्हां जे रिलाएंस में बि ईअं ई थींदो उहो तव्हां जे कमु हाणे सैलेरी जो अहिड़ो आहे न की असांजो मेनेजिमेंट जो संस्था जो स्कूल आहे समुझिव ऐं त उन में छा आहे न के सैलेरी संस्था प्रोवाईड कंदी आहे असां पंहिंजे पारां न कंदा आहियूं त सरकार बि असांखे अलॻि सां क्लर्क न ॾींदी आहे त असां जेको क्लर्क रखंदा आहियूं न उहो असांखे मैनेजिमेंट ॾींदी आहे हाणे मैनेजिमेंट जे हथ में आहे तव्हां जो कमु सुठो हूंदो त सैलरी बि तव्हां खे वधाए ॾींदासीं ऐं हूअं न निश्चित आहे की साल खां पोइ त असां तव्हां खे ॾह टका सैलरी वधाए डींदासीं तव्हां जेकॾहिं सॼो हिकु सालु नौकरी कंदा हिक साल खां पोइ तव्हां जी ॾह टका सैलरी असां तव्हां खे वधाए ॾींदासीं ऐं कम में असांखे शिकायत न खपे हरु सालु हरु सालु इंक्रीमेंट थींदो हरु सालु हरु सालु समुझिव ॾिसो तव्हां हुजो इंटिरस्टेड त तव्हां खे टाईम सूटेबल लॻंदो हुजे त तव्हां अची वञो हा बिल्कुलु तव्हां सोचे करे बिल्कुलु केॾीमहिल बि तव्हां फ़ोन कजो ऐं जे अचो त पंहिंजो रिज़्यूम तव्हां जो बायोडेटा गॾु खणी अचिजो ऐं पंहिंजो सर्टीफिकेट तव्हां जा जेतिरी तव्हां पढ़ाई कई आहे उहे बि सभु खणी अचिजो छो जो त ॿियो त कुझु न बस मूंखे कमु सुठो खपे कमु मां कम में तव्हां खां सेटिसिफाएड रहां अहिड़ो कमु करे ॾिजो ईअं न थिए मूंखे शिकायतूं न मिलनि हितां हुतां की तव्हां ग़ल्तियूं था कयो कमनि में यां छा अहिड़ो मूंखे न खपे अहिड़ो मौक़ो तव्हां न ॾींदा न मूंखे ओके ओके त सोचे करे आराम सां ॿुधायो हा न हिक ॿिनि ॾींहंनि में मूंखे जवाबु ॾिजो न त त वरी मूंखे ॿे कंहिंखे चविणो पवंदो न के भई मूंखे मूंखे ज़रूरत आहे चङो हरिओम जय झूलेलाल